जॾहिं खां मां नंढी हुअमि तॾहिं खां मूंखे पढ़नि जो ॾाढो शौक़ु आहे मां तरह तरह जी किताबु पढ़ंदी हुअसि कामिक्स बि ॾाढा पढ़िया आहिनि मां जॾहिं इस्कूल मां घरु वेंदी हुअमि त जल्दी सां पंहिंजे घर जा कमु करे ऐं इस्कूल जा कमु करे जल्दी वांदी थी वेंदी हुअसि जीअं त मां कॉमिक्स पढ़ी सघां मुंहिंजे घर जे पासे हिकु कामिक्स जो दुकान हुओ हुन वटि तरह तरह जा कामिक्स मिलंदा हुआ मां रोज़ु राति जो रोटी खाई हुन दुकान ते वेंदी हुअसि ऐं हुन खां चाचा चौधरी ऐं साबू नाले जो कामिक्स वठंदी हुअसि ऐं घर में अची पढ़ंदी हुअसि जॾहिं कामिक्स पूरो न थींदो तॾहिं ताईं मां सुम्हंदी न हुअसि पूरी कामिक्स पढ़ी पोइ सुम्हंदी हुअसि ऐं जीअं सुबुह जो उथण तीअं त हूअ कामिक्स ॾेई ईंदी हुअमि ऐं हुन दादा खे चई ईंदी हुअसि त अॼु राति जो मूंखे का बि सुठी कामिक्स मिले पढ़ण लाइ मतिलबु त मूंखे नंढपण जी आदति मूंखे अॼु बि यादि ईंदी आहे हुनखे यादि करे बि मन में ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे